एक बेर जे छै से हमहुँ पुलिसमे भाग लेने रहौँ दौड़मे जे छै से तऽ हम पीछा भऽ गेलहुँ जे छै से ओहिके बाद जे छै से हम अपने जे छै से दौड़ऽ लगलहुँ ई करऽ लगलहुँ जे छै से जे दू महिना तीन महिना तक दौड़नाि ओहि जे छै से शरीरके फिटनेसके लेल भेल ई भेल ओ भेल ओहिके लेल जे छै से दौड़ भाग कयलहुँ जे छै से एम्हर ओम्हर जे छै से कयलहुँ ओहि से की होइत छै अहाँकेँ जे छै से फिटनेस शरीर भेल जे छै से खून दौड़ैत रहल जे छै से शरीर जे छै से कभी अथि नहि बिमार तिमार नहि पड़लहुँ जे छै से इएह सभ फायदा अहाँके भेल आओर जे छै से की होयतै आगे जे छै से अहाँके लाइफमे इएह सभ दौड़ दौड़धूप जे छै से करनाइ जरूरी छै इहे लऽकऽ शरीर एहि से जे छै से अहाँकेँ बढ़िआँ रहत फिटनेस रहत ई सभ करनाइ जरूरी छै अहाँ जे छै से लाइफमे करैत रहू ई सभ बहुत बढ़िआँ रहत अहाँकेँ आओर जे छै से आओर जे छै से अहाँ जे छै से आदमीके कहि सकैत छियै दौड़ै दौड़